میں نے گیس کا سلینڈر کچھ دن پہلے بک کیا تھا لیکن آج صبح پتہ چلا کہ میرے پڑوسی کے پاس ایک ایکسٹرا سلینڈر ہے جو وہ خوشی خوشی بانٹنے کے لیے تیار ہے میں نے سوچا کہ جب مل ہی رہا ہے تو پھر نئے سلینڈر کا کیا فائدہ تو سب سے پہلے میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور گیس ایجنسی کا کسٹمر کیئر نمبر ڈائل کیا جب انہوں نے کال اٹھایا تو میں نے انہیں اپنا بکنگ ریفرینس نمبر دیا اور کہا کہ مجھےسلینڈر کی اب ضرورت نہیں ہے اس لیے میں بکنگ کینسل کرنا چاہتی ہوں انہوں نے میرے ڈیٹیلس چیک کیے اور کہا کہ کینسل ہو جائے گی لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ترنت کینسل کینسل کر دیں تاکہ ڈلیوری بوائے کو پریشانی نہ ہ پھر میں نے ان سے کلیکٹ کلیکشن کا اسٹیٹس کنفرم کیا انہوں نے کہا ہاں جی کینسل ہو گیا ہے اور آپ کو ریفنڈ بھی مل جائے گا اگر پیسے پہلے دیے ہیں